हैलो जी आप फोटोकॉपी की दुकान से बोल रहे हैं बोल रहे हैं जी हमें कुछ डॉक्यूमेंट की फोटोकॉफी करवाना है तो आप कितना क्या पैसा लगेंगे जैसे एक फोटोकॉफी कि कितनी लेते हैं आप तो हमको दो सौ ढाई सौ तक फोटोकॉफी करवाना है तो जी तो कितना चार्ज लेंगी आप तीन चार सौ रुपये थोड़ा काम नहीं होगा कितना ठीक है तो अच्छी फोटोकॉफी होना चाहिए और उसमें पूरा क्लीयर दिखना चाहिए हाँ वैसी नहीं आना चाहिए कि आपने ऐसे ही मेरे को कर दिया और उसमें कुछ समझ में ना आ रहा हो हाँ अच्छा प्रिन्ट आना चाहिए और मेरे हमको ना रंगीन में चाहिए कलर हाँ कलर फोटोकॉपी कर देना और प्लेन में नहीं देना भाइट में

हाँ तो आप कितने दिन यानी एक ही दिन में कर देंगें आप तो है ना हाँ वही तो कितने यानी कितने घंटे लगेंगे एक दो घंटे

हाँ तो यानी हमीं को आना पड़ेगा है ना अनलाइन नहीं कर सकते आप वह डाक्यूमेंट

हाँ तो हम आपको वाटसप पर सेन्ड कर देंगे तो आपको वाट्सअप पर वैसे समझ में आ जाएगा किलीयर जी तो ठीक है मैं वाट्सअप पर भेज दूँगी अभी भेज दूँ क्या थोड़ी देर से भेजूँ ठीक है तो मैं अभी भेज देती हूँ आप देख लेना ठीक है